पंद्रहं अगस्ट उणिवीह सौ सतेतालीह चारि जनवरी उणिवीह सौ सतरि छवीह मार्च उणिवीह सौ पंजाहु पंद्रहं अप्रैल उणिवीह सौ नवे टेवीह जून उणिवीह सौ एकानवे